मुर्गी मुर्गी पालनके लिये नइ नइ ओकरा खिलाबयके लिये जे छै से मकइके मकइके दर्रा गेहूँके दर्रा भेलय सोयाबीनके दर्रा ई सब चीज जे छै से खिलाओल जाइ छै तऽ ओइसँ जे छै से ओकर उत्पादन जे छै से जादा मात्रामे ओकर वजन बढ़य छै नइ नइ मुर्गीसँ अण्डा होइ छै ओ अण्डाके बेचके ओइ अण्डाके बेचके जे छै से विकासके कर्ममे आबय छै नइ नइ डेभलप होइ छै नइ नइ ओइसँ बेनिफिट भी होइ छै नइ नइ एक रोजगारके माध्यम भेलय नइ नइ जे मौगी मुर्गी फर्म जे छै से जे चलबय छै से जे कोइ चलबय छै नइ नइ मुर्गी फर्म ओइमे बहुत जादा बेनिफिट भए रहल छै नइ नइ मुर्गीके अण्डा भी बेचय छै मुर्गी मुर्गीके जे बच्चा होइ छै ओकरा जे छै से खिला पिलाके जादे वजन भए गेलाके बाद ओकरो बेचय छै ओहोसँ बेनिफिट होइ छै नइ नइ मुर्गी पालनमे जे छै से ओकर ओकर जे छै से बीट जे होइ छै लैट्रिन जे करय छै मुर्गी ओक ओइसँ जे छै से अथी मछली पालनमे जे छै से चलि जाइ छै ओ मछली खाइ छै नइ नइ बहुत जगह ई छै से देखयके लिये मिल रहल छै की नीचा मछली आओर उपर जे छै से मुर्गी पालन मुर्गी पालनसँ बहुत जादे अखनी हर देहातमे शहरमे मुर्गी पालन जे छै से लोग कए रहल छै नइ जिनका जे रोजगार छै ओ अपन रोजगारके अनुसार जे ओ लोग कए रहल छै नइ नइ नइ नइ आओर मुर्गी जे छै से एक मुर्गी जे छै से दसोटा पन्द्रहो टा अण्डा जे छै से दै छै ओ अण्डा जे छै से अण्डा बिकय छै आओर बेचके जे छै से रोजगारके माध्यमसँ जे छै से मानिके चलू ओ हुनका बेनिफिट होइ छै नइ नइ ओइ बेनिफिटसँ ओकर जे छै से परिवार चलय छै मुर्गी पालनमे बहुत जादा फायदा छै नइ नइ आओर ओ मुर्गीसँ जे छै से ओ ओकर पोसलाके बाद बहुत कम समयमे जे छै से ओकर वजन बढ़ि जाइ छै और वजन बढ़लाके बाद उ बीक भी जाइ छै नइ नइ क्विंटलके हिसाबसँ बिकय छै नइ नइ आओर बिकके जे छै से हुनका फायदा होलय आओर ओइसँ जे छै से हुनकर विकासके काम होइ छै जे करय छै काम धन्धा जे करय छै हुनकर विकास होइ छै नइ नै आ ओइ मुर्गी से बहुत बड़ा जे छै से फायदा भै रहल छै मुर्गी पालनसँ जे छै से हमर अड़ोसी पड़ोसी जे भी छै बहुत गाँवमे खुललय हँ फार्म मुर्गी पालनके लिये खुलल छै ओहोमे आदमी बहुत मात्रामे जे छै से कभी काल ओकर बीमारी भी आबय छै ओइ बीमारीमे मुर्गी मरय भी छै मरय छै ओकर इलाज भी होइ छै टीका लागय छै मुर्गीके टीका लगेलाके बाद मुर्गी सुरक्षित रहय छै नइ नइ मुर्गी पालनमे जे छै से बहुत बहुत बेनिफीट भी छै आओर बीमारी एलाके बाद जे छै से ओकर नुकसान भी होइ छै ने नोकसान भेलाके बाद जे छै से दिक्कत भए रहल छै आओर मुर्गी